हा भाउ ॿुधाए न हा छुट्टी त आहे हा न भाउ फ्री आहियां हिकदमि हा भले उहो ख़ाली बसि त पोइ खाली बसि मंदर ई घुमंदे अड़े हलु न मरीन ड्राइव या मॉल वग़ैरह सभु थी था अचूं हा पोइ सॼो ॾींहुं मतिलबु हा फैशन स्ट्रीट बि हलंदासीं ॿुधियो आहे जाम ॿुधियो आहे जाम सस्ता कपिड़ा मिलंदा आहिनि हा

हा ॿियों अगरि वधीक टाइम मिले थो त पोइ ॾिसूं था मतिलबु ॿियों बि कुझु घुमीं अचूं हा मूंखे त इहो उपनेश्वर लाइ मूंखे सही पियो लॻे जाम मतिलबु नालो ई हेॾो मस्तु आहे हेॾो पोइ मॉल त हलूं त पहिरों मॉल में ॾिसूं त मॉल में ई टाइम लॻी वेंदो शायदि थोरो

हा त ॿुध न थोरा पैसा खणी हलिजांइ न मूंखे थोरा कमु आहिनि त लॻंदा

वधि में वधि घणो ईंदो तोखे घणो थो लॻेई ख़र्चो घणो हूंदो हा कपिड़ा त वठंदासीं ई वठंदासीं कम से कम तूं थोरा खणी हलिजांइ न मूंखे थोरा कम आहिनि त हम्म त हलु हा त हलु ठीकु आहे डन आहे पोइ पंहिंजो सुभाणे उपनेश्वर हा हलु ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल